में अपनी पूरी जिंदगी दे जिन्ने बी डिसिजन लैत्ते न फैसले कीते न ओह् मैं गै कीते चाहे मेरी पढ़ाई होऐ जां मेरा ब्याह् दा मसला होऐ जां कुतै में जाना कुसै घर जाना नेईं जाना जां बच्चें गी कि'यां पढ़ाना केह् करना ओह् सारे मेरे डिसिजन रेह् जि'यां गे मैं तुसें गी दस्सां के जदूं दसमीं पास कीती ते घर आह्लें आखेया ऐ जी सारे इत्थै साईंस पढ़ने आह्ले न इस्सी बी साईंस लेई ऐ देओ मेरी एडमिशन ते कराई आए ते अ'ऊं त्रिये दिन गै जाइयै ना बदलाई आई सब्जैक्ट गै में मेहें आर्ट्स गै पढ़ना ते घर बड़ा बवाल मचेआ बड़ा बवाल मिगी मार ते निं पेई पर डांट सारे कोला पौंदी रेही तू साढ़ी नक्क बढाई ओड़ी तू केह् कीता इयां कीता तू पढ़ी लैगी इयां उ'आं मेहें चलो मेरा सब्जेक्ट ऐ में पढ़ी लैंग जि'यां बी होग ते दिक्खो करदे करदे में फ्ही अपने गै बलबूते उप्पर मां ने बड़ी मेरी मदद कीती मेरी माऊ मेरी बड़ी सपोर्टर ही बोह्त बड्डी सपोर्टर अज्ज बी ऐ ओह् करदी मी सपोर्ट आल्ली बी करदी मेरी छोटी छोटी जेह्ड़ियां ख्वाईशां होंदियां यां मेरी कोई अचीवमेंट होंदी उस्सी लेइयै बड़ी खुश होंदी ते मेरे डैडी बी ते मैं ऐम्म ए बी कीती ऐम्म फिल्ल बी कीती ते फिर पी ऐच्च डी बी कीती एह् मेरे अपने डिसिजन हे ते मां मेरा बड़ा साथ दिंदी रेही ते ओह्दे बाद जिंदगी दा इक ऐसा मोड़ औंदा जेह्दा सारें गी डिसिजन लैने पौंदे पर सारे लैंदे निं हैन एह् मां प्यो थो थोप्पी ओड़दे अस गै हां ठीक ऐ ठीक ऐ ते ओह् डिसिजन हा मैरिज दा ब्याह् दा जेह्दे कन्नै गै इंसान दी पूरी जिंदगी केह् सारे डिसिजन गै बदली जंदे ते ओह् मेरा अपना डिसिजन हा कि में कोह्दे कन्नै करना और कीह् करना कैह्ली करना ते ओह्दे बिच बी बड़ियां प्रोब्लम्स आई आं पर एह् ऐ कि मेरे जेह्ड़े सौह्रिये हे उनें बड़ा साथ दित्ता ते बड़े अच्छे तरीके कन्नै मेरी मैरिज वैरिज होई गेई त्रिया एह् ऐ कि जेह्ड़े मेरे हून बच्चे न इक कुड़ी ऐ मेरी ते इक मेरा जागत ऐ जागत लोह्का ऐ ते हून जेह्ड़ी मेरी कुड़ी ऐ हून उन्नै केह् करना ऐ केह् निं करना ओह् आखदी मम्मा तुस जो जो आखगी अ'ऊं ओ ही करी लैग्गी ते ओह् में जेह्ड़ा डिसिजन दिन्नी ऐ ना ओह् एह् निं सोचदी के थोप्पेआ गेदा ऐ उसी समझाइयै के बच्चा एह् करी लै एह् करगी ते इयां होग हायर एजुकेशन च जा हून ओ ऐम्म ए करा दी ऐ में गै उस्सी अपने गै सब्जेक्ट च कराऽ नी आं ते मी लग्गा दा ओह् बी करा दी ऐ समझ समझा दी ऐ ते मेरे डिसिजन ठीक गै न ते जदूं बी में डिसिजन लैन्नी आं ते बड़ा सोच्ची समझियै गै लैन्नी आं सोचियै ओह्दा नेगेटिव साइड बी दिक्खियै स्हेई पास्सा बी दिक्खियै गलत पास्सा बी दिक्खियै ते इक जेह्ड़ा मेरी जिंदगी दा बड़ा मजेदार चीज ऐ जेह्दा में डिसिजन आप्पे गै लैन्नी आं ओह् सोचदी निं ओह् पैह्ले गै सोचे दा होंदा के में करना कि मिगी घुम्मन दा बड़ा शौक ऐ में साल च इक बारी जरूर जन्नी आं जेह्ड़े बी मिगी जानदे न उ'नें गी पता के इन्नै जाना ते असेंगी बी लेइयै जाग ते सारें दी हिक्खी बनी रौंह्दी ऐ एह् निं ऐ कि कुसै मेल मेंबर गी लेइयै जाना नेईं फीमेल बच्चे ते फीमेल ते मिगी लगदा कि मेरा बड़ा अच्छा डिसिजन होंदा ते मी बड़ा मजा औंदा ऐ ते लोक बी एन्जाय करदे जेह्ड़े जेह्ड़े मेरे कन्नै जुड़दे ना उ'नें गी बड़ा मजा औंदा ऐ तुस पुच्छी बी सकदे ओ